हाँ बोलै रहियै की हमरा जे ई दू तीन दिनसँ तबियत जे छै ने ई खाँसी भी जे भए रहल छै आओर सर्दी भी छै आओर माथा भी दर्द कऽ रहल छै दू दिनसँ पता नहि की भए गेलैया अच्छा बोखार भए गेलए बोखारसँ तीन दिन भए गेलए अछि हँ हँ सर दर्द भी करै छै हँ हँ हँ बदन दर्द भी पूरे करए छै हँ दवाइ लए लेलियै पर सुधार नहि भेल ओकरासँ हँ आबय छै जे ई बोखरके जे आबय छै जे एगो पैरासिटामोल हँ नहि नहि पहिले बुखार एलै बादमे ई सभ दू दिनके बाद ई सभ भेलैहँ सर्दी इजिथ्रोमाइसिन

मॉन्ट्रोल या सिट्रीजिन

हँ सुबह शाम ने हँ खाँसी जुकाम

ठीक हय एहा दवाइ यूज करबए हाँ गरमे पानि पियै छियै हँ ठीक छै एजिथ्रोमिसिन आओर

मोन्ट्राल हँ मोन ठीक छै की भेल ठीक छै ठीक छै ठीक छै ठीक